میں اُتراكھنڈ كی رہنے والی ہوں میں نے اپنی ہی اپنی ہی مطلب ون ایک سے لے كر چھ تک وہیں پر پڑھائی كری پھر میں سیون مطلب ساتویں كلاس سے رام پور جامعة الصالحات سے پڑھائی كری وہاں سے میں نے اپنی عالمیت عالمیت كمپلیٹ كی پھر میں نے اے ایم یو كا انٹرنس دیا برج كورس كا الحمد اللہ میں اُس میں سلیكٹ ہو گئی پھر اُس كے بعد میں نے اُس كو كمپلیٹ كیا اُس كے بعد میں نے بی اے تھیولوجی كا انٹرنس دیا الحمد اللہ میں اُس میں بھی سلیكٹ ہو گئی اب میرا لاسٹ ایئر یعنی بی اے كا لاسٹ ایئر چل رہا ہے اِنشاء اللہ میں یہاں سے ایم اے پی ایچ ڈی كمپلیٹ كروں گی اِنشاء اللہ